मैं रोहित कुमार बेगूसराय ज़िला से बात कर रहा हूँ बेगूसराय ज़िला में अगर शिक्षा की बात की जाए चाहे वो प्राइवेट हो या गोवर्मेंटल हो तो पहले की अपेक्षा शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन हुआ है हाल फिलहाल देखिए बहुत सारे टीचरों की भैकेंसी की गई जिसमें प्राइमरी टीचर मिडिल टीचर हाई स्कूल के टीचर सभी लोगो को चयनित किया गया तो ये सभी शिक्षक बी पी एस सी के द्वारा चुने गए हैं बढ़ियें बढ़ियें सी टीचर हैं शिक्षक हैं जो विद्यालय को में आ कर बच्चो को ज्ञान बाँटने की काम करेंगे पहले की अपेक्षा बात किया जाए तो बच्चो में इतना जुनून नहीं था कि वो स्कूल जाते थे तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारा प्रतिलोभन लाया खेल कूद की व्यवस्था स्कूल में की पुस्तकालय का व्यवस्था किया गया भोजन का व्यवस्था किया गया ताकि किसी तरह से बच्चों को अस्कूल में लाया जाए पढ़े लिखे ज्ञान हासिल करे तो पहले की अपेक्षा की बात कीजिएगा तो अब के डे के डेट में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है अब बात करिएगा रोज़गार की त ख़ास करके बेगूसराय ज़िला में बात अगर रोज़गार के किया जाए तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है रोज़गार में सरकार के द्वारा हैं एन टी पी सी दिया हुआ है फर्टलाइजर है पेप्सी प्लांट है रिफाइनरी है जहाँ लोग जा कर जॉब खोजते हैं काम कर रहें हैं यहाँ रोज़गार में ख़ास पेशल बेगूसराय डिस्ट्रीक्ट की बात कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है चुनौती हैं जो लोग जा कर वहाँ रोज़गार की कर सकते हैं अदर डिस्टक में अपेक्षा बेगूसराय में बहुत बढ़िया आप्शन दिया गया है बात समाजिक स्थिति का कीजिएगा तो समाजिक स्थिति पहले बढ़िया नहीं थी क्योंकि लोग पहले पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे तो लोगों के नजर में एक दूसरे के देख कर जलनशील की भावना होती थी पहले के जब टाइम में जब महिला लोग बाज़ार जाया करती थी त लोगों का उनके प्रति जो नज़रिया होता था वो गलत होता था लेकिन अब ये लोग पढ़े लिख के यह सब सोचते हैं कि नहीं अब लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा अपना काम ख़ुद से करना पड़ेगा त ये सब पढ़ने लिखने के बाद ही ये समाज में स्थिति में सुधार आता है लोगो के प्रति नज़रिया बढ़िया रहता है पहले ऐसा नहीं होता था लोग हुंट टाइप के होते थे लड़ाई झगड़े पर ज्यादा विश्वास करते थे अब लोग बुद्धि विवेक होशियारी ये सब पर ज़्यादा मतलब की विश्वास करते हैं और ऐसे भी बोला गया है कि बल से बड़ी बुद्धि है तो समाजिक स्थिति भी पहले के अपेक्षा बहुत सारे चेंज हुए हैं